खेलनाइ हम पसन्द करै छी दौड़नाइ पसन्द करै छी खेल दौड़ पी टी मे जेना सरकारी योजना जे आयल हे फलाॅं हे कनी हमरा नहि भेल हमरा नहि भेल हे कनी सर हमरा वार्ड मेंबर सऽ हे कनी हुनका देखियौ हुनका देखियौ कनी हुनका देखियौ मने अंगना घर मे नहि केओ कहैया फलाॅं के कहियौ चिलाॅं के कहियौ आब खलेला के बाद मे फेर चलि अयलहुॅं ग्राउंड ग्राउंड सॅं एलौहुॅं फेरो जनानी के कहलहुॅं यै कनिया दाइ कनी हुनका लग जइयौ कनी हिनकर काम कए दियौ नहि तऽ हिनका सऽ मुखिया सहेब घूस लेतनि वार्ड मेंबर सहेब हिनका सऽ घूस मांगतनि किछु हमरा दए दिअ तखन हम इन्दिरावास देब किछु हमरा दए दिअ तऽ हम अहाँके ई बी पी एल कार्डमे नाम दिया देब जे गाँवमे चलै छै प्रथा जेकरा अहाँ वार्ड मेंबर कहै छियै से ओ झगड़ा मेंबरके काम करैया जेकरा वार्ड मेंबर कहै छियै ने ओ झगड़ा मेंबरके काम करै छै जे पॅंच ओइ वार्ड मेंबरके किछु करतै ओ आदमी वार्ड मेंबरके किछु करतै ओ वार्ड मेंबर की करतै ओ झगड़े छोड़बैमे जादा टाइम लागि जाय छै आदमी कऽ